मैथली भाषा एकटा बड़ नीक भाषा छियै जे बिहारमे बहुत प्रसिद्ध भाषा छियै ओ ओ भाषा प्रसिद्ध छै मैथली भाषाके एकटा अपन लिपि भाषा हइ छै जे शुद्ध रूपसँ बड़ नीक रहै छै अहाँ ककरोसँ तमसायलो रहै छियै अगर ओकरा अहाँ मैथलीमे किछु कहै छियै तऽ ओकरा लागै छै की हमरासँ प्यारेसँ बात करै छै प्यारसँ बात करै छै ओकर बाद शहरोमे अहाँ मैथलीके भाषा बाजै छियै तऽ बड़ नीक भाषा लागै छै मैथिली भाषा एकटा बड़ नीक ब भाषा छै हमसब घरमे आपसमे मैथलीये भाषामे बात करैत रहै छियै कोनो काज रहै छै तऽ मैथलीयेमे बात करै छियै अगर हमरा सबके ककरोसँ फोनपर बात केनाइ रहै छै तऽ हमसब मैथलीयेमे बात करै छियै मैथली एक एकटा शुद्ध भाषा छियै जाहिमे इन इन्सानके अगर अहाँ किछु कहबै गुस्सामे या किछो कहि दै छियै तऽ इन्सानके लगते की अहाँ ओकरा प्यारसँ बात करै छियै प्यारसँ करै छियै मैथिली भाषा बिहारमे हर जिलामे प्रसिद्ध छियै मैथिली भाषा जेहन भाषा आओर कत्तौ नहि छै मैथिली भाषा धीरे धीरे हर जगह फैलल जाइ छै मैथिली भाषा धदरभंगा मधुबनी सबमे बड़ बाजल जाइ छै बड़ शुद्ध भाषा छै मैथिली भाषा जेहन भाषा आओर कोनो भाषा नहि छै मैथिली भाषा सुनिकऽ हमर दिलक दिल बहुत प्रसन्न भए जाइ छै मोनो बड़ खुश भए जाइ छै मैथिली भाषा सुनिकऽ बड़ नीक हइ छै मैथिली भाषा अगर अहाँ सब एक बेर सुनबै तऽ अहाँ हिन्दी भाषा सब ओर भाषा सबके बुझि जेबै मैथिली भाषा एकटा बहुत नीक भााषा